ग्रामीण लोकके छै से कानूनके अथिसँ कोइ फाइदा नहि होइ छै जैसेकि गरीब लोक छै गरीब लोक की करि सकै छियै जैसेकि जे अगर कोइ केसे फौदारी करै छै तऽ जकरा पास पैसा छै ओ पैसा देतै तऽ जे पैसा देतै ओकरे पैसेवलाके लेल तरफ बोलतै आ जे नहि जकरा पास किछु नहि छै गरीब छै गरीब किछु दऽ नहि सकै छियै तऽ ओकरा पास चुप रहतै ओकर कोइ सुनवाइ नहि कोइ सुनवाइ नहि हेतै आ जे पैसा फेकै छै जे पैसा दै छै ओकर सुनवाइ होइ छै एहि लए करि कऽ गरीब लोकके कानून तरफसँ बहुत बहुत तरहके से दिक्कत हरदम अयते रहै छै होइते रहै छै गरीब लोक किछु नहि करि पाबै छै पैसा नहि रहतै नहि किछु करि पयतै जकरा पास पैसा छै ओ किछु भी करि सकै छै इसलिए ओकरा सभसँ अथी करलासँ की फाइदा छै किछु फाइदा नहि छै जे दिक्कत एतना गरीब लोकके हर तरहके कष्ट हर तरहके मुसीबत अयते रहै छै ओकरा कोइ मुसीबतके कोइ अथि करयवला नहि छै कोइ ओकरा टालयवला छयबे नहि करय की करि सकै छै गरीब लोकके हर तरहके मुसीबत हर तरहके परेशानी होइते रहै छै अयते रहै छै ओकर मुसीबत कखनहु दूर नहि होवै छै एहिके लिए की करल जाय